सुपौलमे जे छै से होली बहुत धूमधामसँ मनाएल जाइ छै वहाँपर जे एक दिन पहिने होलिका दहन होइ छै ओहिमे आदमीसब बहुत उत्सुक रहै छै होलिका दहन करैके बाद एक दिन बाद होली होइ छै होलीमे बहुत तरहके लकड़ी एम्हर ओम्हरसँ आनै छिए आओर रङ्गबिरङ्गके रङ्गसँ अबीर गुलालसँ खेलल जाइ छै होली बहुत बढ़िआँसँ होली मनाएल जाइ छै धूमधामसँ आओर ओहिके दिन बहुत अच्छा अच्छा खाना सब वेराइटी सबके बनै छै खाना ओना खाएल जाइ छै खाइ छी हमसब बहुत बढ़िआँसँ आओर जे छै होलीसुपौलेमे नहि बहुत एहन जगह होली बहुत अच्छा त्योहारो होइ छै आओर आओर सामा चकेवा सामो चकेवा कोनो खराब नहि छै ओहो बढ़िए होइ छै आओर छठि पूजा छइठो पूजा तऽ अच्छे छै अच्छे त्योहार होइ छै आओर छठिके दिन हमलोग बहुत हमसब बहुत उत्सुकतामे रहै छिए छठि मनबैलए जाइ छिए घाट साफ करलहुँ घाटपर गेलहुँ कोदारिसँ आरामसँ साफ सुथरा करिकऽ नीकसँ करलहुँ होली छठि मानलहुँ छठिमे हमसब गेलहुँ दुइ दिनके होइ छै छठि एकदिन सँझुका अर्घ्य एक दिन भोरका अर्घ्य संँझुका अर्घ्य गेलहुँ साँझके भोरका अर्घ्य गेलहुँ भोरके घुमिके ओम्हरसँ अएलहुँ घाटपरसँ नओ दस बजे आरामसँ अएलहुँ तकर बाद खेलहुँ पूड़ी पकवान बहुत बढ़िआँ छइठो पूजा भेल छइठो पूजामे भेल अएलहुँ आरामसँ घुमि फिरिकऽ